हमरा सबसँ पसन्दीदा तारा एकटा चन्द्रमाके बगलमे तारा रहै छै जकरा सब गोटा ध्रुव तारा भी कहै छै ओ ओकर चमक जे छै से मतलब और सब जते तारा रहै छै ओहिसँ बहुत बेसी बहुत नीक बहुत सुन्दर लागैए देखैमे तऽ तैँ खातिर ओ बढ़िआँ लागै छै एहि बीचमे जे छै से शुक्र ग्रहके सामनेसँ चन्द्रमा गुजरलै जकरा देखि कऽ करोड़ो लोग आकर्षित भए गेलै ओहि ताराके पीछा जे मतलब ई की छियै बहुत लोग तऽ कहलकै जे मतलब साक्षात महादेवके कपार परके जे छै से मतलब ई दृश्य नजर आबि रहल छै साक्षात महादेव हमरा सबकेँ देख रहल अहि ओहि टाइममे नवरात्रा भी चलैत रहै तऽ बहुत लोककेँ कहैके अर्थ भेलए जे माता भगवती जे छै से मतलब दर्शन देलकै हन लेकिन एहि सब बातसँ हटिकऽ जब एकर पता लगाएल गेलै तऽ पता चललै कि शुक्र ग्रहके सामनेसँ चंद्रमा गुजरलै आओर ई बहुत अच्छा नजारा रहै लोक कऽ बहुत आकर्षित केलकै